मि मिडियामे जे छै सहीसँ बातके ऊछाल मारै छै आओर कोनो जे छै गलतो बातके उछाल मारै छै एहि लए कऽ जे छै

समाचार मिलै छै आदमीके दिन प्रतिदिन जे छै कोन कहाँपर कोन घटना घटलैया ओहिसँ जे छै आदमीके

भारतमे रोज दै छै आओर दोसरो पेपरमे जे छै एहि तरहके दै छै एहि लए कऽ जे छै हर पेपरके जे छै अलग अलग समाचार मिलैत रहै छै

आइकाल्हिके युगमे जे छै अधिकतर आदमी जे छै समाचार आर सुनैत रहै छै समाचार सँ जे छै टीवी आर से जे छै जानकारी मिलैत रहै छै

समाचार सँ आदमीके अवगत होइ छै जेकी कहाँपर की भए रहल छै नहि भऽ रहल छै कहाँपर एहि लए कऽ जे छै सबकिछुके सब समाचार मिलै छै तऽ आदमीके जा बुरा तऽ होइत रहै छै या सब जानकारी जे छै मिलै छै